یہ جو آرٹ کی شکلیں ہیں اور جنہیں دستکاری بھی کہا جاتا ہے یہ تو ہمارے پرانے زمانوں میں سے چلی آ رہی ہیں کہ جو پرانے زمانے کے افراد تھے وہ سارا دستکاری کا کام ہاتھ سے کرا کیا جاتا تھا کہ الگ الگ طریقے سے مٹکے کے برتن مٹی کے برتن میٹل کے برتن کپڑے پر دستکاری کی جاتی تھی کہ یہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور جو آج کے وقت میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہیں مشینوں کے ذریعہ کام ہوتا ہے لیکن ابھی بھی گوتم بدھ نگر کے کچھ علاقوں میں ہاتھ کی دستکاری کی جاتی ہے اور یہ ایک الگ ہی کام ہوتا ہے بہت خوبصورت دکھتا ہے اور جس کا کوئی توڑ نہیں ہے